हैलो अंजी नमस्ते बस ठीक में ठीक तुस सनाओ अंजी अंजी अच्छा केह् गल्ल ऐ आं ते नेईं औना बच्चें ते होर केह्दे कोला पुच्छना मैम कोला गै पुच्छना देनी ते पौंदी गै एप्लीकेशन ते जरूरी ऐ ब्याह् जाना पढ़दे हैन नी हैन ओह् मोए ते आं मड़ो इंदे पेपर पेपर न इंदे अग्गें निं पढ़दे एह् बा भी इंदे मार्क्स निं थ्होने निं बाद बिच निं लैने न पेपर आं अच्छा भी केह् करां बी तुसें मिगी इय़ां फाही टकाई ओड़ेआ आं चलो आं जाना होऐ तां एप्लीकेशन देना गै पौंदी कोई गल्ल निं तुसें किन्ने दिनें दी छुट्टी चाहिदी

ठीक ऐ लेई लेई जाओ तुस ते खलाओ लाड़ियै गी चलो लेई जाओ ते ओह् एप्लीकेशन भेजी ओड़ेओ बच्चें दे हत्थ ठीक ऐ ते चलो एप्लीकेशन भेजी ओड़ेओ ते लेई जायो चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ नमस्ते जी